हाँ हमारे भारत में ऐसे अनेक खेल है जिनको जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए जैसे फिट इंडिया कैपेन में भारत के उन्नीस स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है जिसमें कबड्डी कुश्ती अखाड़ा खो खो ओर कई अन्य खेलों शामिल हैं अपने देश की मिट्टी से जुड़े इन देसी खेलों के बारे में आप सभी को जानना चाहिए और सब को खेलना चाहिए क्योंकि इन खेलों के बारे में हम नहीं खेलेंगे तो ओर कौन खेलेगा ओर इन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि ये खेल देश की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं